नमस्ते

अच्छा पूछिए अच्छा पनीर का सब्जी बनाना था तो पहले प्याज लहसुन मटर पनीर बनाना है कि बस पनीर बनाना है अच्छा तो पहले प्याज लहसुन सब काट लीजिए टमाटर काट लीजिए ठीक है फिर कड़ाही गरम कर लीजिए उसमें तेल डाल लीजिए फिर जीरा तेजपत्ता और मिर्च सब डाल दीजिएगा तेल गरम होने के बाद फिर लहसुन प्याज को डाल के उसको थोड़ा सा हल्का भून ले ले भून लीजिएगा ठीक है फिर उसको निकाल कर मिक्सर या ग ग्राइन्डर जो भी होगा उसमें पीस लीजिएगा फिर से कड़ाही गरम करिएगा उसमें तेल लीजिएगा थोड़ा सा थोड़ा जीरा डाल कर फिर कड़ी पत्ता और मिर्च उर्च डाल कर छौंक लगा दीजिएगा फिर वो जो पेस्ट बनाई हैं उसको डाल लीजिएगा डाल कर अच्छे से भून लीजिएगा ठीक है फिर भून कर उसमें और मसाला ऐड करना चाहती हैं हल्दी नमक सब डाल लीजिएगा और फिर मटर डाल कर अच्छे से थोड़ा भून लीजिएगा ठीक है फिर जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा अच्छा वो तेल निकलने लगता है ना मसाला भुनने के बाद वैसे तेल निकलने लगेगा तो फिर उसमें पानी डाल लीजिएगा जितना आपको अपने अनुसार पानी डाल कर खौला लीजिएगा उसमें फिर पनीर को पनीर के पीस को कट करके डाल दीजिएगा

हाँ और गाजर को अच्छे से गाजर का हलवा बनाना है तो पहले उसको अच्छे से वो कद्दूकस कर लीजिएगा

फिर उसको एक कुकर लीजिएगा उसमें थोड़ा सा घी डाल कर गाजर को डाल लीजिएगा और उसमें दूध खोए होगा ना आपके यहाँ तो वो सब डाल कर अच्छे से पका लीजिएगा फिर उसमें ड्राइ फ्रूट्स कट करके डाल दीजिएगा और फिर अपना स्वाद अनुसार चीनी डाल दीजिएगा

फिर कभी पूछ लीजिएगा बस इतना ही